हेलो

हेलो आं आयकोंक येता आवाज कट जाता तुमचो आं हेलो आयको येता आं अ आतां येता तुमी निरो विकतात हेलो आयको येना कट जाता आवाज

आं आं आतां येता आं आं तुमी निरो विकतात आं कशी बॉटल वन फिफ्टी

आं आं मा म्हणजे हांवे आयकल्लें बरे कोलिटीचो निरो तुमी विकता म्हूणून तुमकां फोन केलो हावेन

खूंय तुमचें शॉप एगजेक्ट शेलड्या शेलड्यां खंय आं आं आं थंय

ओके आं आं आं पूण रेट कांय कमी जावची ना टू शी हाफ रेटार बीन अशें मेळना ओके ओके तुमकां सांगता हांव कितें तें आं ओके थेंक ओके थेंक यू